शुरू से बहुत तरह का परेशानी था और इतना अथी था बीमार रहता था कष्ट रहता था स्वस्थ नहीं होता था बहुत तरह के दिक्कत था कर्ज़ा लेकर इलाज हो रहा था सब कुछ हो रहा था क्या करते एक मजदूर आदमी क्या करते थे और ऐसे ऐसे बात है हम चाहते हैं और लाभ हुए सरकार तरफ से इतना इतना लाभ मिले तो सब कुछ अच्छा रहेगा और सब कुछ बढ़ियाँ रहेगा और चाहिए हमको गांव मे सुधार होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए ठीक और बीता है हमको भी बहुत कष्ट हुआ है सब कुछ इतना दिक्कत हुआ से हम जानते हैं इसीलिए हम चाह रहे हैं कि लाभ मिले सब कुछ होए सब कुछ बढ़ियाँ होना चाहिए सब कुछ सरकार तरफ से होना चाहिए गाँव में सब बहुत लाभ होना चाहिए स्मार्ट कार्ड भी बनना चाहिए सब कुछ होना चाहिए शुरु में तो नहीं था सब कुछ बढ़ियाँ लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है इतना होना चाहिए बहुत कष्ट बहुत दिक्कत हो रहा था एक एक किसान आदमी कैसे करेगा भरपाई सो इतना होना चाहिए सब कुछ दवाई तो ये सब कुछ फ्री होना चाहिए सब कुछ इलाज में चाहिए बढ़ियाँ से चाहिए कष्ट बहुत होता है छोटा परिवार भी हैं लेकिन बहुत कष्ट होता है और क्या चाहिए इतना होना चाहिए और चाहिए दबाई भी फ्री होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए तब आगे बढ़ेगा जनता और क्या होना चाहिए इतना कम अथी होता है सब कुछ होता है गाँव में सुविधा मिलता है हॉस्पिटल को होना चाहिए सब कुछ लाभ होना चाहिए और क्या होना चाहिए सब कुछ अथी दबाई भी फ्री होना चाहिए बहुत दिक्कत इतना झेलना पड़ता है इतना कम उम्र में सब कुछ जोर से कम भीड़ होता है सब कुछ दिक्कत होता है बहुत परिश्रम करना पड़ता है तब हॉस्पिटल से प्राइवेट में देखाने जाते हैं तो पचास हज़ार पच्चीस हज़ार लग जाता है कहाँ से पूर्ति करें कर्ज़ा लेकर कहाँ से अथी करें सुविधा होना चाहिए सब कुछ देना चाहिए और क्या करना चाहिए सो मदद मिलना चाहिए गरीब लोक को कल्याण करना चाहिए और क्या करना चाहिए इतना बड़ा मदद चाहिए हमको बहुत छोटा सा फैमिली हैं लेकिन कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है उतना होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए गाँव में हॉस्पिटल है लेकिन दवाई उतना नहीं बढ़ियाँ मिलता है सब कुछ अथी रहता है तो लोग प्राइवेट में चल जाता है और लाख पचास हज़ार रुपैया पाँच लाख रुपैया देह में लगा लेता है फिर भी वही हाल रहता है से क्या होता है ऐसे करना चाहिए मदद करना चाहिए और इतना कुछ नहीं होता है मदद जब मदद आप सरकार करियेगा तब होगा नहीं तो नहीं होता है और क्या होता है एक मज़दूर एक किसान के बहुत पर ती रहता है दिक्कत में रहता है किसान मज़दूर क्या होना चाहिए